राजस्थान में शिक्षा खे वधाइण लाइ अहिड़ा घणा ई मार्गदर्शक उपकरण थी सघिया आहिनि जीअं त टैक्नोलॉजी अॼुकल्ह युवाउनि जे प्रोत्साहन ऐं प्रशिक्षण खे वधाइण लाइ टैक्नोलॉजी जो कहिड़ो न वॾो हथु आहे ही सिर्फ़ु माण्हूअ जो वक़्तु थी बचाए बल्कि उन जो कम खे सवलो थी बणाए ऐं हिन सां गॾो गॾु ऑनलाइन ऐं डिजिटल शिक्षा जो बि केॾो वॾो योगदानु आहे जो की माण्हू खे सही वक़्त ते सही ज्ञानु था ॾियनि ऐं हिन सां गॾो गॾु समाज में थींदड़ कार्यक्रम जीअं त समाज खे अॻियां वधाइण लाइ ठहियलु सिंधी फ़िल्मूं वग़ैरह बि हिन जो ई हिसो आहे ऐं हीउ कारणु आहे त भारत में राजस्थान जा ॿार आई ए एस आर ए एस जॾहिं वॾनि एग एग्ज़ामनि में बि शामिलु थी सघिया आहिनि ऐं कुझु विदेशयुनि में वञी पंहिंजी संस्कृति जो वाधारो कनि था असांखे फ़ख़ुरु आहे त राजस्थान जहिड़े शहर में शिक्षा ऐं शिक्षा ऐं क्षेत्र में अहिड़ी वाध अहिड़ो वाधारो थी रहियो आहे